गुडआफ्टरनून गुडआफ्टरनून ठीक ऐ मैम आ अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा अच्छा कोई निं एह् टैंथ क्लास एह् तुस तुस एह् सनाओ पैह्लें बच्चे अच्छे न पढ़ने आह्ले टैंथ क्लास च अच्छा टैस्ट बगैरा इं'दे शैल होआ दे अच्छा ते अच्छा अच्छा बोर्ड दी स्लेबस ऐ तुस मी एह् सनाओ तुसें स्लेबस असें कंप्लीट कराई ओड़ा दा सारा अच्छा एग्जाम दा स्लेबस अच्छा ते कोई गल्ल निं मेरी कोल इक्क अज्ज सवेरै सवेरै केह् इक डेटा पुज्जे दा में तुसें ई सनान्नी आं तुस नोट करदे चलो अपनी नोटबुक उप्पर हां हां ते साईंस ते दिक्खो जेह्ड़ा एह् सैल्ल आह्ला चैप्टर आवै दा ऐ एह् हां हां में सनांदी जन्नी तुस पैह्लें रिप्रोडक्शन आह्ला ऐ भी कन्नै एडोलसेन्स आह्ला ऐ हां एह् बायो दे हे कैमिस्ट्री दा ऐ मैटल एंड नान मैटल हां पर एह् बक्ख बक्ख चैप्टर न मैटल दे बक्खरा ऐ ते नान मैटल बक्खरा ऐ हां हां

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई निं तुस कप्लीट कराई ओड़ेओ ते कन्नै हां ते कन्नै एह् ऐ फ्रिक्शन ऐ एह् फिजिक्स दा ऐ हां फ्रिक्शन ऐ टाइम वर्क एंड डिस्टेंस ऐ हां ते कन्नै ओह् रिसोर्स ऐ हां ते कन्ने हिंदी हिंदी दे जेह्ड़े हैन एह् किन्ने न एह् जेह्ड़े चैप्टर हैन एह् जेह्ड़े लैसन हैन एह् पंज लैसन हैन जेह्ड़े पैह्ले दूए त्रीये चोथै पंजमें एह् पंज न हां ते ग्रैमर दा फ्ही ग्रैमर दा जेह्ड़ा ऐ ओह् मेरे कोल ऐ निं ऐ ओह् तुसें ई फोन पर शामीं लै भेजी ओड़गी ठीक ऐ होर ते हां हां ते कन्ने एसएसटी दे बी में भेजी ओड़गी इ'यां मेरे कोल इसलै साईंस दा गै ऐहा ते कन्नै इंग्लिश दे बी छे छे लैसन आवा दे न जेह्ड़े प्रोज आह्ले न ओह् छे दे छे आवै दे पोएट्री जेह्ड़ी ऐ ओह् चार ऐ इं'दी टोटल ते ओह्दे चा पैह्ली त्रै आवै दियां न हां हां ते शार्ट स्टोरी एह् गै इक्कै ओह् ओह् औनी ऐ हां ते कन्नै जेह्ड़ा ग्रैमर आह्ला पोर्शन ऐ ओह् में थोह्ड़ा शामीं धोड़ी भेजगी तुसें ई ठीक ऐ ते में इसलै टोटल दस्स चैप्टर हैन ते ओह् दस्सें दे दस्स आवै दे न हां हां मैथ च कन्ने बच्चे बड़े घट्ट नंबर लैंदे थोह्ड़ा खिच्चियै रक्खेओ इनें ई ठीक ऐ टैस्ट रोज लेआ रो इं'दे हून स्लेबस जेह्ड़ा निं हां अच्छा खरी गल्ल ऐ ते रिपोर्ट बी दिंदे र'वै करो निं बच्चा कनेहा परफार्म करै दा ठीक ऐ हां ते कन्ने गै हून जेह्ड़ा स्लेबस ऐ एह्दे अकार्डिंग इनें बच्चें ई गी पढ़ाना शुरू करो तुस इं'दी त्यारी ते हून पेपर बी औने आह्ले न बस म्हीना गै रेह्दा ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां हां आं होई जाना ते कन्ने जेह्ड़ा स्लेबस बाकी बचे दा ऐ हां ठीक ऐ ओह् में शामीं धोड़ी तुसें गी सनागी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ